जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा मां तव्हांखे मां तव्हांजे ॿार खे नियापो मोकलियोमांसि न की उहे अचे पांहिंजी ममी पपा केहिंखे बि वठी करे मूंखे हुनजे बारे में तव्हां सां ॻाल्हाइणो हुयो मां चवां पई की आहे न उहो आहे न जामु सब्जेक्ट में जामु वीक आहे त हुनजे मथां महनत करण जी वधीक ज़रूरत थी पए हुनजो गणित हिंदी भूगोल जामु कमज़ोर आहे त असां चऊं पिया स्कूल वारनि भई आहिनि सोचियो आहे की हाणे जेका बि ॿार पढ़ाई में कमज़ोर हुजनि त हुननि खे अलॻि सां एक्सट्रा क्लास में घुराए करे चालीह मिन्ट स्कूल खां पोइ विहारींदासीं पोइ अगरि तव्हां हिनजे लाइ राज़ी हुजो त पोइ तव्हां हुनजे बारे मां ॻाल्हाइण लाइ मां तव्हांखे चयोमांव कुझु न ख़ाली ॿार खे आहे न स्कूल खां पोइ चालीह मिन्ट असां विहारींदासीं पोइ जेका बि सब्जेक्ट के बि विषय में हुनजी कमज़ोरी हूंदी हुनजे लाइ असां उनखे पढ़ाईंदासीं त भई अगरि तां पांहिंजे ॿार खे मोकिले सघंदव त मां तव्हांखे ॿुधायां थी कॾहिं कॾहिं अचणो आहे हा दादी पोइ हाणि उहो त तव्हांखे थोरो त हुनजे लाइ करणो पवंदो न की असां बि ॿार जे भविष्य जे लाइ सोचियूं था हुनजो भविष्य उज्जवल थिए त तव्हांखे हुनखे विहारण लाइ तव्हांखे बि उधम करिणो पवंदो जां तव्हां हुनखे अलॻि सां ॿी गाॾी लॻाए ॾियो या तव्हां थोरी उधम कयो अचणु वञणु जी हुनजे लाइ ख़ाली हफ़्ते में टे ॾींहुं हीउ था चऊं सुमरु ॿुधरु सिं जुमो ई टे ॾींहु हफ़्ते में हा जेका ॿार पढ़ाई में भई कमज़ोर हूंदा हुननि खे ई चवंदासीं सभिनिनि खे थोरी चवंदासीं हा हुनजा आहिनि टे सौ रुपिया तव्हांखे भई भरिणा पवंदा अलॻि सां ॾिसो दादी तव्हां पाण बि समुझो न असां टीचर बि ॿारनि जे लाइ कयूं था उधम था कयूं त तव्हां बि थोरी त हुनजे लाइ कयो न थोरो ख़र्चु वधंदो पर हिनजे लाइ ॿार जो बि भविष्य बि सुधरंदव न असांजे स्कूल जे तर्फ़ां थो थिए असां पाण वटि न रखंदासी हू पैसा हूअ स्कूल खे ॾियणा आहिनि असांखे बि त हू तव्हांखे त ख़र्चु एतिरो करणो पवंदो हुननि जे हुननि जे सुधार जे लाइ था कयूं न बारनि जे लाए एतिरो त तव्हां करे था सघो था वधीक कान्हनि टे सौ ख़ाली चवऊं था टे सौ थी वेंदव तव्हां हा ॾाढो सुठो उहो तव्हां कयो त हू सभिनिनि खां सुठो आहे हुनखे जंहिं में कमज़ोरी हूंदी जीअं हुनजो भूगोल जामु न हुनखे बरोबरु नथो अचे ऐं हुनजो गणित बि जामु वीक आहे त हुन में हुनखे असां न कोशिशि कंदासीं की हाणे एक्ज़ाम था अचनि त पोइ उनखां पहिरियों हुन में अछे सां तियारी करे वठे तव्हां बि ॾिसंदा हूंदव न ॿारु पढ़ाईअ में कीअं थो करे माक्स घटि थो खणी अचे खटे नथो एक्ज़ाम में त उहो हुनखे हुन में ज़रूरत त अथसि न अॻिते वधण में ॿियनि ॿारनि सां बि कॉम्पिटीशन थो करे अॼु कल्ह ॿार खे केॾो तियारी थी करिणी पए हा त उहोई असां बि असां उहोई कोशिशि था कयूं न भई जीअं तव्हांजी तकलीफ़ु घटि थिए ऐं असां टीचर ई सभु कराए वठूं ॿारनि खे स्कूल में त पोइ सुभाणे खां तव्हां मोकिलींदा त मां हुनजे लाइ तव्हांखे अलॻि सां आहे न पेपर ठाहे करे मोकिलींदीमांव पोइ तव्हां हुनते साइन करे मोकिलिजो की भई तव्हां राज़ी आहियो पंहिंजे ॿार खे एक्स्ट्रा क्लास जे लाइ जी जी जय झूलेलाल